एस हेलो हय हय धीस इज म्हापसा मुन्सिपल लायब्ररी कशें आमी हेल्प करूंक शकतात तुमकां ओके ओके तुमची मेमबरशीप बी आसा हांगासर ओके सो एकच्युली लायब्ररी सकाळीं अशी णवांक बी अशी ओपन जाता आनी सांजची आठ पर्यंत ओपन आसता सो मदीं तुमी केन्नाय येवंक शकता आमचो स्टाफ आसतातूच हांगसर आनी तुमकां फक्त तुमचे आधार कार्ड जाय आसतले आनी लेट्स्ट फोटो एक हाड ओके सो मागीर तुमकां एक फोर्म भरपाचें आसता आनी ते फॉर्म भरून मागीर तुका रोखडेच व्हिदीन टुवेनटी फोर हावरस ओर टुवेलव हावरस तुका मागीर एक ईमेल येतलो त्या ईमेलाचेर आतां आमी सगळे ऑन्लायन केलां न्ही तेजेर तुजी मेमबरशीप रिनीव जातली ओके बट आफटर इफ युव वोण्ट इफ तुका एक बुक घेवपाक जाय धर विदीन ते बारा वरां जाल्यार तुका बुक घेवपाक मेळटा बिकोज तुजें ऑलरेडी प्रोसीजर इन प्रोसेस आसता न्ही सो तुका घेवपाक मेळटलो बुक तुका जाय तो हय तुका एका मेमबरशिपार दोन बुक्स बोरो करूंक मेळटा आनी एक मेगझीन बोरो करूंक मेळटा तुका एक डीपेंड्स तूं आतां मेमबरशीप आमची तीन तरेचे आसा एक आसा ती फोर वन मंथ आसा एक आसा ती फोर त्री मंथ्स आसा आनी एक सिक्स मंथ्स खातीर आसा वन मंथाची न्ही ओके ओके ओके आनी तुका फिफ्टी रुपीस एक पे करचे पडटले रिनीवलाचे ते एक हय हय एस्ट्रोनोमीचे आमचे बूक आसात तशे लायक म्हाका अजून पळोवचे पडटले बीकोज तितके हांवेंन पोवंक ना बट वी हेव प्लेनटी ऑफ बुक्स एट हेण्स सो तुका मेळटले हय हय तुका चूस करूंक मेळटले आनी जर तुमकां खंयचे बुक्स बी जाय जे आमचे कडेन आतां अवेलेबल ना मेबी तुमी वेबसायटीर वचून तुमी ते मेळूं शकता ओर जर वेबसायटीरूय आमच्या ना तुमकां हय हय सो हय वेब चेक करूंक मेळटले तुमकां डबलू डबलू डबलू डॉट एम लायब्रररी स्लेश गोवा डॉट इन सो ते एक जालें आनी तुमकां आनीक कितें जाय आनीक कितें विचारपाचे आसा ओके ओके चलता चलता ओके एस या थँक्यू